ऐं पंहिंजे बाग़ में पौधा लॻाइण लाइ पाड़ेवारी हिकु नर्सरी मां ॿूटा वठंदी आहियां उन नर्सरी में घणई त सुठे सुठे नमूने जा ॿूटा आहिन घणई दफ़ा मां पंहिंजे घर में ई ॿूटा पोखिया आहिनि घर मां ई टमाटनि जा पत्ला टुकड़ कटे टमाटा पोखिया आहिनि थूम सां थूम जा पौधा बि पोखिया आहिनि घर में को बि बैल जो ॿूटो हुजे उन जी वधियलु डाली खे कटे पोइ पाणी में कुझु ॾींहं विझी रखंदी अहियां ऐं जॾहिं उन जी जड़ूं निकिरी वेंदियूं आहिनि त मिटी ऐं खाध मिलाए पोखे छॾींदी अहियां इन्ही ॿूटनि में कीड़ा न लॻनि हिन लाइ कीड़ा मारण जी दवा बि नर्सरी मां ई वठी ईंदी अहियां